जोंनि टाउन एबा सहराव माखौ मोजांसिन मोनो होनोबाथ' बेखौ अबसनखौ फोजोबनो हाया मेल्ला दं हाजार हाजार दं मानि बारै होननो जेनावबा फरायसालिनि बारै ना इन्टारतेनमेननि बारै ना बबेबा शफिं मलफोरनि बारै आलदा आलदा रोखोमनि थायोनाना ना रेस्थुरेत जाग्राफोरनि बारै जुदि हमनानै लादो फरायनायनि बारै होनोबा जेनावबा जेनावबा फरायनायनियाव मा बायदि फसंथानफोरखौ साबसिन मोनो होनोबा जेनावबा आं गभमेन कलेजाव फरायनाय हिसाबै आं गभमेन कलेजखौ साबसिन मोनो आरो जुदि मलफोरखौ होनोबा आंथ' बांद्राय मलाव थांला बाया थिनथु फैसायानो थाखाया नालाय आं भिसालाव थांलाबायो एखमबा भिसालखौ साबसिन मोनो आरो इन्टारतेनमेननि बारै होनोब्ला इन्टारतेनमेनाव जोंहा खालि नैबे गल्ड सिनेमा हलल' दंखायो बेफोरखौ साबसिन मोनो आरोखि खिन्थु जुदि बेरायनायनि खोथा होनोबा आं बेराद बेरायोमोन नालाय जेनावबा गौराङाव एखमबा थाङो दाउखि फार्क एखमबा बावखुंग्रि एखमबा देरबिल एखमबा दिफ्लाय आरो कक्राझार जिल्ला थारनि गासिबो सिङाव होनोबाथ' बेराद गोथौ गोथौ दं ओरै थिफखाय साइदाव रिजार्ब साइदाव आं बेराद थांनो मोजां मोनो आमफ्राय ओरैथिं थाङोब्ला सरलफारा दङ रायमना दङ बेफोराव आं थांलाबाय थायो आरोखि सम सम बोथोर लानानै जेनबा दाथ' थांजाला दा अखा हाबाय सानदुं दुंनायफ्राव थाङो सरलफाराफ्राव है थौ दुगैहैनोसै गरम जाथारबाय होननानै एसे पेक फिसा फिसा लाखोमानानै थाङो